असांखे स्वस्थ रहण लाइ रात जो नवे या ॾह जे विच में सुम्ही रहणो खपे जल्दी सुम्हण सां असां सवेल उथी था सघूं उनसां असांजे दिमाग़ सुठे नमूने कमु कंदो आहे मग़ज में शांती मिलंदी आहे घटी में घटि सॼे ॾींहं में असांखे सत कलाक सुम्हणो खपे पर मूंखे सुठी निंड कोन ईंदी आहे मां ॾाढी देरि सां सुम्हंदी आहियां देरि सां सुम्हण जे करे मुंहिंजी निंड फिटी वई आहे हुनमें सिर्फ़ मुंहिंजी अकेली मां ज़िमेदार कोन आ्यांहि मुंहिंजो घोट ॾाढी देरि सां मानी खाईंदा आहिनि वरी पोइ सभिनीनि खे टीवी ऐं मोबाइल ॾिसण जी आदत आहिनि परिवार में जेके बि माण्हू आहिनि सब देर सां रसोई कंदा आहिनि जे करे मूंखे ॾाढी देरि थी वेंदी आहे ऐं देरि सां सुम्हण सां देरि सां उथियो वेंदो आहे निंड जी कमी करे असांखे ॾाढा शरीर असांजो पोइ ते थींदो वेंदो आहे चिड़चिड़ोपन थींदो वेंदो आहे ऐं मग़ज में शांती न मिलंदी आहे माण्हू कोई बि कम ढ़ग सां न करे सघंदो आहे घर परिवार खे टाइम न ॾई सघंदो आहे ऐं पंहिंजो ई कमु माण्हू पाण ढ़ग सां न करे सघंदो आहे त उहो ॿिए जे लाइ छा कमु कंदो यादि रखण जी ताक़त कम थींदी वेंदी आहे निंड न करण सां निंड घटि करण सां ॾाढो ई शरीर खे पोए ते वञिणो पवंदो आहे चिंता लॻी रहंदी आहे ऐं कोई बि ॻाल्हि यादि न रहंदी आहे शरीर में स्फ़ूर्ती एनर्जीअ जी कमी रहंदी आहे पॉज़िटिविटी वीचार ख़तम थींदा वेंदा आहिनि नेगेटिविटी वधंदी वेंदी आहे डिप्रेशन जी समस्या वधंदी वेंदी आहे ऐं दिलि जी बीमारियुनि जी जीअं हार्ट अटैक वग़ैरह जी प्रॉब्लम वधंदी वेंदियूं आहिनि मिठा पेशाब माना डाइबिटीज़ जी बि ॾाढी समस्या थी वेंदी आहे इम्यूनिटी ॾाढी घटिजंदी वेंदी आहे वज़न ॾाढो वधंदो वेंदो आहे निंड घटि करण सां ॾाढो ई शरीरु खे दुष्परिणाम भोगणा पवंदा आहिनि इन करे असांखे सवेल सुम्हणो खपे ऐं सवेल उथिणो खपे जय झूलेलाल